हैल्लो आं जी आं जी बोलो में ठाकुर बेकरी दा बोला ना कोह्दा ऑर्डर केक दा अंजी केक केक केह्ड़ा फ्लेवर चाहिदा केक च मैडम जी तुसेंगी ताज़ा बनाई देगे दस्सो ते स्हेई तुसेंगी फ्लेवर केह्ड़ा चाहिदा बटर स्कॉच स्ट्राबेरी बने दा फिर चॉकलेट ब्लैकबैरी पाईनएप्पल मैंग ब्लू बैरी आं जी आं जी सारे फ्लेवर लब्भी जानगे मैडम जी तुसेंगी अद्धा किलो हारा बी लब्भी जाह्गा किलो आह्ला बी लब्भी जाह्गा ढाई किलो पंज किलो कोई गल्ल निं मैडम जी बनाई देगे केह्ड़ा चाहिदा डबल डबल आह्ला भेजां कोई गल्ल निं मैडम जी ऑर्डर देई ओड़ेओ ते असें केक बनाई तुसें ई रेडी करी देई ओड़गे ओह् सुनाई ओड़ो किन्ने केजी दा किन्ने किल दा चाहिदा तुसें गी ओह् सुनाई ओड़ो ना तीन चार दा ते ओह् मैडम जी फिर सिंगल आना बड्डा डबल कोला बी बड्डा चाहिदा ओह् तुसें फिर आई थिंक इंया की दस्स किलो तगर आई जाना ओह् केक अंजी कोई गल्ल निं मैडम जी फ्लेवर सनाई ओड़ो मिगी इक्क बार आं जी मैडम जी असें ई तुसें ई जेह्ड़ा फ्लेवर पसंद औग ओह् फ्लेवर तुसेंगी पसंद औग अंजी आं जी ते कोई निं चॉकलेट फ्लेवर मैडम जी तुसेंगी नां में लिखी लें इक्क बार मिनाक्षी ते मैडम जी कुत्थां बोला दे बिश्नाह् तों ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी होर कुछ होर कुछ चाहिदा मैडम जी पेस्लट्री ऐ बर्गर ऐ होर बी आं जी आं जी ऑनलाईन डिलीवरी बी ऐ मैडम जी कोई गल्ल निं मैडम जी जैल्ले मर्जी कराई लैयो मैडम जी शामीं तुस पंज बजे केक लेई आवेओ ठीक ऐ मैडम जी ओके में हा ओके ओके कोई गल्ल निं मैडम जी में तुसेंगी पैसे बी सनाई देगा भला इंया गै जाना ठीक ऐ मैडम जी ओके मैडम जी ओके